अंजी हैलो अंजी अंजी चाह् ऐ बिलकुल ऐ केह् चाहिदी फीकी चाहिदी मिट्ठी ऐ घट्ट मिट्ठा रक्खनी खानै गी कचौरी ऐ बिस्किट न मट्ठी ऐ केह् चाहिदा तुसें कचौरी नमक लाइयै बिना नमक लाइयै ठीक ऐ

तां बनी जाने फिर बीह् रपे

होर केह् किस चीज़ च इंया काफी चीज़ां रक्खी दियां न कोल्ड ड्रिंक कॉफी बगैरा रक्खी दियां न ओह् चिप्स बगैरा रक्खी दी ऐ अंजी कऑफी कॉफी बी दिन्ने आं कॉफी दा कप पंदरां रपे दा ऐ

समोसे निं हेगे समोसे निं हैन ओके ओह् पकौड़े लैओ पकौड़े लेई लैओ किन्ने करने पकौड़े भाव करने अद्धा किलो ठीक ऐ कन्नै पनीर आह्ले करने गोभी आह्ले अ पनीर आह्ले करने गोभी आह्ले करने पकौड़े गोभी आह्ले गोभी आह्ले सट्ठ रपे भाव दे पनीर आह्ले सौ रपे भाव